आं जी में एह् तुसें ई अपने घरा आह्ले गल्ला ते अपने दोस्तें दे बारै थोह्ड़ा सनान लगेआं ते बाकी मेरे घरै आह्ले मेरे भापा न मम्मी न दीदी न दीदी हुंदा ब्याह् बी होई गेदा बाकी अं'ऊ कॉलेज पढ़ना ते बाकी जेह्के मेरे दोस्त न किश पंञमी पढ़दे किश छुड़ी गेदे किश मेरे कन्नै ऐंही बी है'न ते जि'यां जि'यां टैम चला दा ते उं'आ गै किश दोस्त छुड़ू दे किश कन्नै चलदे किश दोस्त शैल बी होंदे बगाड़दे बी इ'यै बंदे गी ते बाकी दोस्त इक्क मेरा खास दोस्त ऐ जेह्दा नांऽ धीरज ऐ ते ओह् मिगी छुड़ी आ इस बेल्लै उ'न्ने मिगी धोखा दित्ता चलो हू'न केह् करना किश छुड़ू दे न बाकी घरा आह्ले मेरे एक्स पैंच बी ऐ हे पैह्लें ते हू'न बी है'न अजें बी पैंच न बाकी घरै आह्लें कन्नै दिल बी जादा लगदा दोस्तें कन्नै बी ते अस अं'ऊ ते इं'या शैल मज़े लैंदे रौह्ना आं चक्कर शक्कर लाना ताहीं तुआहीं दोस्तें बी जादै ते घरै आह्लें कन्नै बी होना घरै आह्ले आखदे तूं कुत्थै केह् ऐ मतलब दोस्तें कन्नै घट्ट र'वा कर दोस्त शैल बी नेईं होंदे ते दोस्तें कन्नै रौह्ना बी जरूरी ऐ इ'नें दिक्खियै गै बंदा दूनिया दिक्खदा हू'न कियां केह् होना ते अज्ज बी अं'ऊ दोस्तें कन्नै गै आया कॉलेज उ'न्ने मिगी स्पेशल आह्नेआ इं'या उं'आ ते चक्कर लाया असें ते हू'न जाना बी किट्ठे ऐ सोह्ना मज़ा लै दे अस जिंदगी जीआ दे बी है'न होर बाकी दोस्त बी लैंदे मज़ा बाकी घरा आह्ले मेरे बड़े शैल न भापा मम्मी स्कूल लग्गी दियां ते ते बाकी लैदे न मज़ा लैना बी ऐ ते बाकी पढ़ा दे न ते पढ़ना बी ऐ दोस्त बी पढ़ा दे किश कन्नै चला दे सारे हू'न बाकी में कंप्यूटर बी पढना हू'न जादै ध्यान मेरा उस्सै पास्से दोस्तें गी छुड़ियै बी तुआहीं जन्ना में ते बाकी पढ़ा ना बी ऐ बाकी घरा आह्ले बी शैल न अं'ऊ इं'या सौकड़ रौह्न्ना घरा आह्ले शैल ते है'न हू'न मेरा ना बिगड़ना दिंदे मिगी ओह् आखदे कर तू जो बी ऐ मतलब नौकरी छोकरी दी प्लानिंग ऐ ते बाकी मम्मी भापा जेह्के है'न मिगी प्यार बी बड़ा करदे घरा आह्ले बी करदे न मिगी मतलब कुदै अगर में बिगड़ी जां ते मार बी बड़ी पौंदी घरा में आखेआ हू'न मतलब की कुछ करियै दस्सना ते हू'न में एह् त्रेही लग्गे दा ते में त्रेही च किश करियै बी दस्सना ऐ एह् में सोचे दा हू'न दोस्त बी आक्खा दे हू'न एसएसबी जां आर्मी दी त्यारी चला दी ओह्बी शैल स्हाबै नै चला दी हू'न में करियै दस्सना किश अगर सोचे दा ते आँ ते बाकी शैल दोस्त न घरा आह्ले बी इं'या सब किश ठीक ऐ बाकी ठीक ऐ